आं दाखालिबावैसो मोनसे इ बुक पार्सेज खालामदोंमोन एमाजन निफ्राय स' बेहाय आं जाबायदि एक्सपेक्ट खालामदों लाइक कम्पितटिटिभ एगजाम नि थाखाय डिप्रेन्ट डिप्रेन्ट साबजेक्ट नि सेपटार वायज एक्सप्लेनेसन दङ आरो कुइसन एन्सार एनालायसिस दङ स बेबायदिनो गासिबो दंजोबो स बेयो आं बेखौ मोजाङैनो पजिटिभ मोनदों